एक हम केन्टके पंखा खरीदलहुँ लेकिन मुश्किलसँ ओ दू तीन महीना भी नहि नीकसँ चलि सकल वोल्टेजमे भी नहि नीक हवा दैत रहै नहि किछो बुझिऔ एक तरहसँ पैसा हमर लागल लेकिन यूज हम नहि कऽ सकलहुँ किएक तऽ एकसँ दू महीना भी यदि ओकर हवा बढ़िआँ सँ एबतियै तऽ बूझतिए बढ़िआँ छै ने ओकर तऽ हवा एक दू महीनामे ही खराब भऽ गेल